मेरी बात लिटा ग्रामीण स्टोर पर हो रही है हाँ मैम मैं आपके यहाँ से अभी परसों ही एक नमकीन का पैकेट ले कर गई थी जो एक के जी का था तो उस उस पैकेट की एक्सपायरी डेट एक्सपायर था वो पैकेट तो जिसको खाने से हमारे घर पर एक सदस्य बीमार हो गया है नहीं नहीं हमारे पूरे घर का सामान आपकी दुकान से ही जाता है

ठीक है और जो हमारे लिए ठीक है आपकी दुकान में जितने भी पैकेट्स हों आप उनको भी निकलवा दीजिएगा और किसी को भी वो पैकेट्स नहीं दीजिएगा हाँ ध्यान से हटवा दीजिएगा और मैं आपके इधर से जो भी सामान ले के आई हूँ मैं तो सारा वापस करूँगी आप उस में मेरे पैसे पूरे वापस दे दीजिएगा